जी मैने बालाजी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था तो उसमें क्या है कि सब्ज़ी थोड़ा उसमें नमक भी ज़्यादा था मसाला वगैरह और उसमें थोड़ा नमक भी ज़्यादा था और फिर मैनें आपके यही सोचा था की आपके रेस्टोरेंट से बढ़िया खाना आएगा और आपने यह भेज दिया इसके बारे में आप इसकी आपकी सेवा भी इसमें देखो आपने इसमें जो आना चाहिये था जैसे रोटी के साथ सलाद वगैरह सब्ज़ी के साथ सलाद आता है वो भी आपने नही भेजा और दूसरी बात आपकी क्वालिटी मैने देख कर आर्डर किया था उसमें क्वालिटी गुणवत्ता भी आपकी कम ही है इतना जितना सोचा था उतना नही निकली है अब यह इसमें हाँ यह तो ठीक है जो जल्दी थोड़ा टाइम से आ गया लेकिन खाना भी तो सही होना चाहिए था उसमें मसाला ज्यादा है और पनीर में थोड़ा ऐसा लगा ही नहीं डाला है पनीर पनीर भेजा है आपने कम से कम पनीर भेजा है आपने और थोड़ा तीखा भी कर दिया है पनीर इसमें और आपसे बोला था उसमें दे रखा था रायता रायता तो दिया ही नहीं तो आप इसमें आप कुछ सुधार करो और देखो आप और क्या कर सकते हो उसमें आप अच्छे से अच्छा